पहिरीं जी रांदियुनि ऐं हाणे जी रांदियुनि में मां फ़र्क़ु ॿुधाइणु चाहियां थो जीअं त असां जेकी बि गेम्स रांदू खेॾंदा हुआसीं असां घर जे ॿाहिरि खेॾंदा हुआसीं जीअं त क्रिकेट पकिड़ा पकिड़ी लॉकिंग की छुपा छुपी टिब घोरी चिदा ऐं हाणे जी जेकियूं गेम्स ॿार खेॾनि था उहे मोबाइल्स में था खेॾनि क्रिकेट खेॾंदनि त त टफ ते था वञनि असां पहिरियों पंधु पंधु ॿाहिरि वञी करे क्राउन टाईंअ सां पंधु वेंदा हुआसीं अॼुकल्ह जा ॿार गाॾीयुनि ते वञी करे टफ में गेम्स खेॾनि था चङो फ़र्क़ु आहे